आं मोजां मोननाय नाफोरानो जाबाय ना खुसिया ना सिंगि ना बामि ना थुरि ना मागुर बेफोरखौ आङो जानाय जायो मानोना बे नाफोरा देहानि थाखाय जेबो खहा खालामा बिनि थाखायनो आं बेफोर नाफोरखौ जानाय जायो आरो ना खुसिया बे ना खुसियाया मानसिनि सायाव एबा मानसिनि बिगुराव जानाय दाग माखासे दाग दागोफोरखौ गोमोर होनायावबो मदद खालामो आरो माखासे थैनि सायावबो बे ना खुसियाफोर ना खुसियाखौ जायोब्ला सुबुंनि थै बारायनायाव हेफाजाब खालामो आरो बेफोर माखासे ना मागुर ना बामि ना सिंगि बेफोरबो देहानि एबा मानसिनि सुबुंनि देहानि सायाव जेबो खहा लाबोआ बिनि थाखायनो गोबां एबा बांसिन सुबुंफोरानो बे नाफोरखौ जानो थाखाय मोजां मोनो आरो बांसिन सुबुंफोरानो बे नाफोरखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बे नाफोरा जेबो सुबुंनि थाखाय खहा एबा जेबो नोरजिया खालामा बिनि थाखाय बांसिन सुबुंफोरानो बे ना लखेल नाफोरखौ एबा बे मागुर ना ना सिंगि बेफोरखौ ना खुसिया ना मागुर ना रौ बेफोरखौ जानाय जायो गोबां सुबुंफ्रानो गुबुन गुबुन नाफोरखौ जायोब्लाबो बे नाफोरनि नाफोरनिफ्राय गुबुन नाफोरखौ मोजां मोना एबा गोथावसिन जाया बे ना मागुर ना सिंगि ना खुसिया बेफोरो बांसिन एबा सुबुंनि थाखाय मोजांसिन जायो एबा गोथावसिनबो जायो आरो सुबुंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो बेखौ नोजोर लानानै आंबो बेफोर नाफोरखौनो बांसिन जानाय जायो एबा जानो मोजां मोननाय जायो